ڈاک ٹکٹ سکے چٹانیں جمع کرنے کی ایک اپنی افادیت ہے یہ ایک علمی مشغلہ ہے علمی شوق ہے اس کے ذریعے سے جب ہم پانچ سال چھ سال کے بعد جب ہم ان ڈاک ٹکٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک علمی فائدہ ہوتا ہے ایک طالب علم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے چیزوں کو سیکھے تو ان ڈاک ٹکٹ کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں اس پر جو شخصیات کی تصویر ہوتی ہے ملکوں کے نام ہوتے ہیں یا پھر جو کچھ بھی اس کے اندر لکھا ہوتا ہے اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے